ایک کتاب ہے جو حال میں میں نے پڑھی اُس کا نام ہے فرقہ وارانہ فسادات اور ہندوستانی پولیس اِس کے رائٹر ہیں یہ اُردو ترجمہ ہے بلکہ اوریجنل جو ہے یہ انگلش میں ہے اور سابق آفیسر آئی اے ایس افیسر ہیں وبھوتی نارائن رائے جو حیدرآباد پولیس اکیڈمی سے اِنہوں نے ریسرچ کیا ہے اور اِس میں اِس کتاب کے اندر پہلے تو بہت بورنگ کتاب لگی جب کہ تقریباً صرف ڈیڑھ سو صفحے کے آس پاس کی کتاب ہے یہ اُس سے بھی کم ہے لیکن آپ جب دو چار صفحے آگے پڑھیں گے تو ہندوستان کے اندر جو فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتے ہیں اور صوبائی حکومت ہو یا پھر سینٹرل گورنمنٹ ہو یا پھر پولیس کا استعمال کر کے کس طریقے سے ایک آئی اے ایس آفیسر ہونے کے ناطے اِنہوں نے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک آئی پی ایس آفیسر ہونے کے ناطے جس طریقے سے اِنہوں نے بیان کیا ہے جس طریقے سے اِنہوں نے تمام چیزیں یہ کی ہیں اور اِس کتاب کے اندر بیان کیا ہے اور حقیقت جو یہاں کی پولیس ہے یہاں کی خفیہ ایجنسیاں ہیں یہاں کے ڈپارٹمنٹل جو گورنمنٹ کے جو خفیہ ایجنسیوں کے ہیں کیا کردار رہتا ہے فرقہ وارانہ فسادات کے اندر آپ کو دو چار صفحے پڑھ کے بورنگ ہُوا لیکن آپ جب پوری کتاب پڑھیں گے تو آپ کی نظروں کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں آپ اِسے بہتر کر سکتے تو بہت شاندار کتاب ہے میں مشورہ دوں گا اِس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے